पूजा माछ मारिके आबै छथिन तऽ हुनको पूजा होइ हन घरमे छठि होइ छथिन देवाली होइ हैन जेना सबके होइ हन हिन्दिए लोक छथिन हुनका सब पर पबनी सब पूजा पाठ होय हय पूजा कैर के पूजा कऽ के तब अपन वएह माछ मछरी